हेलो जी जी सर आ रही है

सर अभी मैं रॉयल एसोसिएट्स में जॉब कर रहा हूँ सर मेरा पेटीएम बिजनेस का था रिकवरी का

सर मैं ट्वेल्थ पास हूँ हाँ मैंने कॉलेज का फ़र्स्ट ईयर किया उसके बाद मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी

सर मतलब ऑलराउंडर हूँ मतलब रिकवरी में मैंने आई डी एफ़ सी में भी जॉब किया है जिस में टू व्हीलर की रिकवरी करता था आई डी एफ़ सी में डेढ़ साल किया है सर

सर मैंने हाइडिया असोसिएट में भी किया है हाइडिया असोसिएट में भी यही था रिकवरी का काम पोस्टपेड वहाँ पेटीएम पोस्टपेड में भी किया है

मतलब एक्सपीरियंस सर दो साल का एक्सपीरियंस है उस में रिकवरी की फील्ड में मुझे अभी पाँच साल हो गए हैं अभी तक हाँ

हाँ सर देने आ सकता हूँ

ठीक है सर ठीक ठीक है सर हाँ आप मुझे टाइम बता दीजिए उसी टाइम आ जाऊँगा मैं

ठीक ठीक है सर ठीक थैंक यू सर